हा मां जामु माण्हुनि लाइ हिकु दफ़ो रोटी ठाही घट में घटि पंजाह ॼणनि जी रोटी मां अकेले कई छाकाणि त हुन ॾींहुं ते मुंहिंजे ॾाॾे जो जेको आहे श्राद्ध हो ऐं अचानक सां मुंहिंजे मम्मीअ जी तबियत जेकी आहे उहा ख़राबु थी वई हुई त सभिनीअ जी रोटीअ जी ज़िमेदारी जेकी आहे हो मुंहिंजे मथां अची वई त मां मम्मीअ खे चयो त तव्हां को बि टेंशन न कयो तव्हां आरामु कयो मां वेठो आहियां त तंहिं महिल मूंखे सभिनी लाइ जेको आहे कढ़ी चांवर ठाहिणा हुआ श्राद्ध ॾींहुं असां घर में न्याणी घुराईंदा आहियूं ऐं महाराजनि खे बि असां रोटी मोकिलींदा आहियूं त मां जेको आहे घटि टाइम में ई जल्दी जल्दी सभिनी लाइ रोटी ठाही मुंहिंजे ॾाॾे जे श्राद्ध जे ॾींहुं असां जेको आहे देगरियूं लाथियूं हिन जूं मां अकेले में चांवर जूं ऐ कढ़ीअ जी वॾी वॾी सिपड़ियूं मां हुन में लाथियूं ऐं सभिनी महिमान खे सभिनी न्याणियूं खे असां घरु घुराए महाराजनि खे हुआ खारायो ऐं महाराजनि खे तमामु सुठे नमूने उहे रोटी जेकी आहे पसंदि आई त मूंखे इहो तजुर्बो आहे त वध में वधि माण्हुनि जी रोटी कीअं ठाहिबी आहे मां थोरो घणो मम्मीअ खां पूछियो त चांवर केतिरा यूस कबा गिहु केतिरो विझिबो लूणु केतिरो विझिबो थोरो मूंखे मम्मी आइडिया ॾिनईं त पोइ हुन हिसाब सां मां जेको आहे लॻिभॻि पंजाह माण्हुनि जी जेकी आहे अकेले करे वियुमि कढ़ी चांवर जेके असां सिंधियुनि जो हिकिड़ो सुठो ट्रेडिशनल खाधो लेखियो वेंदो आहे त मां पंहिंजे ॾाॾे जे श्राद्ध ते सभिनी महाराजनि लाइ ऐं न्याणियुनि लाइ हो खाधो ठाहियो हो ऐं सभिनी खे सुठे नमूने उहो खाधो वणियो ऐं मां चवंदुमि त वध में वधि मां सिखंदो रहंदो आहियां पंहिंजे घरु वारनि खां कंहिंमहिल कंहिंमहिल केॾी बि परिस्थिती अची वञे त असांखे हुन खां जेको आहे मुंहुं न मोड़णो आहे निबाहिणो आहे त तहिड़े ई नमूने सभिनी लाइ पंजाह ॼणनि लाइ हीअं रोटी ठाही कढ़ी चांवर ऐं सभिनी खे खारायां